पंज नवंबर ॿ हज़ार चोॾहं चोवीह नवंबर ॿ हज़ार सोरहं छह दिसंबर उणिवीह सौ सतासी ॿारहं फरवरी ॿ हज़ार उणिवीह उणटीह जून उणिवीह सौ चौरासी